गामियारि सुबुंफोरनि जुनै माखासे आबाद बिथिङाव जोङो गोबां आवगायलांनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला माने मावनो बायाब्ला जोंनि दा जेखिनि जोंनि जायगा बेखिनि जायगायाव एबेल एबेल थारमानि अनेक गुवार गुवार हा दङ' माने मावनो थाखाय मावनो थाखाय गोबां रोखोमनि आबाद बिथिं मावनो थाखाय माने गोबां रोखोमनि हा दङ' दा बेफोरबायदि आव जुदि माव मावनो गोसो जायोब्ला आरो माखासे बिथिङा ओरैबादि मावनो गोसो जाब्लाबो माने माने माखासे राङारि प्रब्लेम बा अनेकथा प्रब्लेमनि थाखाय मावनो सानबाबो मावनो हानाय जाया बेफोर बिथिं बेफोरनि बिथिङाव साननानै नायोब्ला माने माखासे नों गबमेन्ट गबमेन्ट सरकार सोरखारि बिथिंनिफ्राय एफा एनै हेल्प होयोबा बा नोङो एग्रिकालसार बिथिंनिफ्राय जुदि हेल्प होयोब्ला माने इसे आवगालांगोन आवगायलांगोन होननानै आं सानो मानोना माने अनेक मावोब्लाबो जोंनियाव माने माखासे मावनायनि बिखौ मावनानै बोरै इकनमिक दावगा होनायाव राङारि दावगाहोनायाव बिखौ माबा आवगायलांहोनो बेनि सोमोन्दै जोंनियाव गोबां एवारनेस होग्रा बा फोरमायनानै होग्रा बेबादि बिथिङाव अनेक खम जानानै थायो दा बेफोरनि थाखाय जुदि सरखारा बेफोरबादि इनिचियेटिब लानानै बा मोनसे थांखि लानानै जुदि मावोब्ला बियो थारमानि गामियारिनि जुनै बिराथ आवगायलांगोन रां जोंनि भारत हादराव बा गंफ्रोमबो नखर गासिबावबो जेनबा राङारि बिथिङाव बिरात जौगाखांनाय जागोन होननानै आं सानो